हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे मनोरंजन गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं जिससे हमारे गाँव के लोगों का एवं हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मनोरंजन होता रहता है हमारे यहाँ मनोरंजन करने के लिए हम कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिससे हमारे यहाँ सभी का मनोरंजन होते रहता है एवं अन्य कई प्रकार के समारोह भी हम लोग समय समय पर आयोजित करते रहते हैं जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों का मनोरंजन होता रहे